हम चकहड़ीवंशपुर गाँव से हैं हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो अलग अलग विचार से अलग अलग धैर्य से करना सब अपने लाइफ के बारे मे सेटअप करना चाहते हैं हमारे यहाँ के कुछ युवा फौज में जाना जाते है कुछ पुलिस में जाना चाहते हैं कुछ एस एस सी की तैयारी कर रहे हैं कुछ आई आई टी की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग से सब की अपने अपने विचार से काम सब कर रहे हैं और इसके बाद मे हमारे गाँव से कुछ दूर पर एक ग्राउन्ड है जहाँ पर हर एक सुविधा कि हर हर एक सुविधा युवाओं को मिलती है वहाँ पर जैसे लंबी कूद हो गई लंबी रनिंग हो गई क्रिकेट हो गया कबड्डी हो गई फुटबॉल हो गया हॉकी हो गई अन्य प्रकार के गेम जैसे वहाँ पर खेला जाता है उसके बाद में फिर युवाओं को युवाओं को जैसे जिसको जहाँ जाना पसंद है टेन्थ प्लस ट्वेल्व के बाद बहुत लोग जैसे इले अधिक कर के हमारे साइड मे चल कर के इलाहाबाद मे अधिक से यो युवा जा रहे हैं अधिक से लोग दिल्ली जा रहे अधिक से लोग जहाँ पर जिसके जहाँ पसंद हो रहा है वहाँ पर जा रहे हैं